بھارت میں سب سے پسندیدہ ریاست میں دیکھا جائے تو میری سرِ فہرست جمو کشمیر ریاست ہے اچھا اس کی سر فہرست اور پسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے زمینی اعتبار سے زمینی سطح پر بہت خوبصورت ہے اللہ کی جو قدرت اللہ نے جو قدرت پیدا کری ہے جمو کشمیر میں با خدا وہ بہت زبردست ہے میں اس کی تصاویر دیکھا کرتا ہوں تو ان تصویر سے ان فوٹوز سے مجھے میرا دل مچلتا ہے کہ میں ایک بار وہاں جاؤں وہاں کے لوگوں سے ملوں وہاں کی نیچرل بیوٹی کو دیکھوں اچھا جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اور اوپر سے کہ آپ سمجھ لیجیے کہ بہت زیادہ خاطر تواضع کرنے والے لوگ ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً کہ آپ کہیں گھومنے جائیں اچھی گھومنے والی جگہ ہو ٹریولنگ پلیس ہو اور وہاں کے لوگ آپ کی خاطر تواضع کریں تو ان سب چیزوں کا دیکھنے کو آپ کو صرف یہیں ملے گا کشمیر میں ہی تو اسی لیے کشمیر میری پسندیدہ ہے اور وجہ بھی اس کی یہی ہے کل کو مان لیجیے مجھے کوئی سفر کا موقع ملے تو ان شاء اللہ جمو کشمیر وہ سفر سر فہررست ہوگا اور جمو کشمیر کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ میں آ جائیے نیچے تو کیرل میرا بہت اچھا شہر ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ کیرل بھی بہت زیادہ نیچرل بیوٹی سے گھرا ہوا ہے اور وہاں کے لوگ بھی کافی زیادہ اچھے ہیں تو یہ سب وجہیں ہیں مجھے ان سب دو ریاستوں کے پسندیدہ ہونے کی